हय हांव फोटोज पोस्ट करता सोशल मिडियाचेर पण हांव म्हजे पो फोटोज पोस्ट करिना हांव फोटोज पोस्ट करता जे हांवे बिश्टें काडल्यात ते बिश्टें म्हणळ्यार जे अशें फुलांचे काडटात ना जाल्यार झाडांचे काडटात नाजाल्यार मळबाचे काडटात धाकटे धाकट्यो वस्तू ज्यो का बरें दिसता ते काडटात म्हाका ते करूंक खूब आवडता ताका लागून हांव काडटा ते मागीर हांव इंस्टाग्रमार पोस्ट करता म्हजो एक अकवंट आसा इंस्टाग्रेमार त्या इंस्टाग्रेाम अकवंटार हांव पोस्ट करता इंस्टाग्रॅाम बरो पडटा कित्या इंस्टाग्रेमाचेर म्हजे भाशेन जांकां फोटोग्राफी आवडता ते लोकूय येतात तांगा सो तांचे कडेन कनेक्ट जावपाक सोपें पडटा